अरदाबावथ' संफेरबाय संनाया गोबां ओंख्रिफोर संबाय मानिबा प्रग्रामफोर जानायफोरावबोथ' जेनेबा अरदाबावनो संनांगौ जायो बुरजा बुरजा मानसिनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौहाय आरो बिनि अनगायैबो न'आवबो माब्लाबा समावहाय गेस गैयाब्ला अरदाबावनो संनाय जायो अरदाबाव संनायाव जेबोथ' प्रब्लेम जाया माने मोजांसो जायो जेनेबा गोजां बोथोर टाइमावहाय नों गोजांनायखौ नों होबथानो थाखाय जेनेबा अर सायो थिग बेबायदिनो माने बेनिफिट जायो आरो गोजां बोथोर टाइमाव अरदाबाव संनायावहाय बेनिखायनो मोजां मोनो अरदाबाव संनो आरो ओंख्रिफोर जेनेबा अनद्ला ओंख्रिफोर नारजि ओंख्रिफोर बेफोरखौ संनायावहाय अरदाबाव मोजांसिन मोनो आरो आङो गुबुननि खोथाखौथ' मिन्थिया बाट आंनिबा अरदाबाव संनायाव बेस्ट जायो आरो नारजिफोरहाय बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो पिकनिकफोरावहाय थांखांबाय बे पिकनिकआवहाय बनफोर लांनानै जेनेबा अरदाब बानायनानै इथाफोरखौ बेहायनो संनाय जादों स' मोजां मोनो आरो ज' ज' बिदिनो जानायफोरावहाय अरदाबाव संनायावहाय बयबो ज' ज' जानाय लोंनाय जायो नालाय मोजां मोनो आरो गोथावबो मोनो आरो ज' ज' जाबाय नालाय अरदाबाव संनायखौ बांसिनानो गोथावानो होनो मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो अरदाबावनो संबोखायो नालाय बनफोरखौबो खाथि खालानि हाग्रा बंग्राफोराव बुथुमनानै मोनो बा बिफांफोर फोरनि दालायफोर बायस्रानाय थायोब्ला बिनिफ्रायबो मोनो गोरलैयैनो बेनिखायनो अरदाबाव संनायाबो मोजां आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा अरदाबाव संनायावहाय बांद्राय खस्थ'बो नङा बेखौ आं सानो गोथावबो जायो आरो थाबैनो मोनो बेखौ सानो आं आरो जेनेबा ओंख्रिफोर साखिनायफोरावहाय गोदोनि दिनावहाय हाय अरावहाय गारसनोब्ला जेनेबा संख्रिया नांदोंना नाङाखै बेफोरखौ मिन्थिनो हायो जेनेबा संख्रिया नाङोब्लाथाय हाय अरा जोंखाङो आरो ओमफ्राय संख्रि नाङाब्लाथाय अरा गोमोरलाङो थिग बेबायदिनो मिन्थियोमोन माने आं बेबादि ट्राय खालामाखैब्लाबो मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मिन्थिदों आरो गोदो गोदायनि मानोना जोंनि आबै आबौनिफ्राय मिन्थिदों जे बेबायदि खालामोमोन संख्रिखौ नायनो थाखाय होननानै आरो बेयो गेसनिफ्राय संनायनिफ्राय गुबुन गुबुनाथ' गुबुन मानो होनोब्ला जास्ट गेसाव संनायावहाय माने एसे उदां जायो आरो जेनेबा गेसाव सङोब्लाथाय अरखौ नायनांगौ जाया नालाय बाट माने नाथाय अरदाबाव संनायावबो एथ'बां प्रब्लेमबो जाया बेखौ आं सानो आरो अरदाबाव सङोब्ला मोजांसिन जायो एरबाय थानो मोजां मोनो आरो आङो खनसेहाय अनद्ला ओंख्रि संदोंमोन आरो अनद्लाजों दाउजों अरदाबावनो संदों जा गोथाव मोनदों आरो बेखौ बेनिखायनो अरदाबाव संनो मोजां मोनो